क'क्राझार जिल्लानि मानसिफ्रा सानफ्रोमबो मोगा मोगि जानांनाय माखासे सरासनस्रा जाहोनफ्रा गोबां दंङ दा बेफोरनि बिथिङै जोङो नायबिजिरनो थाङोबा संदांनो थाङोबा जोङो सिगांग्रो सोलोंथायारि उन जानायफोरनो जोंङो बुंगोरनांगोन मानोना जोंना बर'फ्रा दासिमबो मोजाङै लेखा रोंनाय गैया गोदोथ' गामि दरसे आवहाय मेट्रिक पासानो गैयामोन ओमफ्राय दासो गोबां ओंखारबोबाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा रोंबोबाय मेट्रिक पास जानाय गोबां जाबोबाय एम ए बि ए गोबां जाबोबाय दा जोंहा नाथाय माखासे बैसो गोरा जाबोनाय मानसिफोरा हौवा आरो हिनजावफोरा बिसोर मोजाङै लेखा रोङैआव बिसोरो लेखा मोजाङै फरायनो रोंङा माबा मोनसे अफिसाव हाबनानै बिसोर मोजां रायलायनो रोंङा आरजलाय लिरनो रोंङा माखासे पर्म फोरखौ सुफुंनो रोंङा बेबादि हेंथा जानायाव बिसोरो गोबां खामानियाव उन जाना थाबोदों बिसोरो बिसोरबादि मानसिफोरा बेबादि रोङैआव रावबो रोंङा जायैबाय खालि बर' गावजों गावल' रायलायनो रोंबाय ओंखायनो अफिस फोर मावख'फोर आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसोरो थांनानै गिदिंबायहैनो हाहैया जायो दा बिखायनो जोंहा बेफोर जेंनायावनो माखासे साख्रि बाख्रि आवबो गोबां हेंथा फैदों दा जोंना गोबां रोंनाय माखासे ओंखारदोंब्लाबो साख्रि बाख्रिखौ सरखार निफ्रायबो होजोबनो हायाखै सरखाराहाय जोंनावहाय कलकारखाना एबा दारिमिननारि जेबो दिहुनफैयैआव जोंना दा ओंखारबोनाय मोजां मोजां लाइमोनफ्रा साख्रि निफ्राय गोजानाव थानांगौ जादों बिसोरो साख्रि मोनैयाव दिनैहाय सरकाराबो बेनि थाखाय लामा दिन्थिनानै मोजां लामा दिन्थिनानै होनो हायाखै जेखि जाया जोंहा सोलोंथाइ दासो एसे जाहांदों थेवब्लाबो मोजाङै सरखारा जोंनि फारसे हाय मोजाङै सोलोंथाइ होनायाव दासिमबो जों सिगां बोनायखौ बारा नुनाय जायाखै दा बेबादि बिथिंआव जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बर' फोरा बेनि फारसे उन जानानै दंङ दिनैहाय बर'फोरा जेबो लेखा रोङैआवनो जोंहा दिनैहाय साख्रि बाख्रिबो गैया खिनथु जोंना बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मावङै दाङै जाग्रा बियो मोनसे हारि आबादारि बर' हारिया दिनैहाय आबाद मावनायनि बिथिंआवहाय लेखा रोङिआव सरखारा जेबो खाबु होयिआव जोंहा गोदोनि गोजाम नेमखान्थजोंनो आबाद मावबोदों मोसौ बोराइजोंनो आबाद मावबोदों जोलै बेगरखौ मोजां बासिनानै बिसोरो गायनो रोंबोयाखै आबाद मावबोनो रोङाखै बेबादियावहाय दिनैहाय जोंना बर'हारियहाय आबाद मावनायाव बो जोबोत उन जाबोदों दा गोदान दानि आप टु देथ टेकनलजी जों दावगानो थाखाय बर' फ्रा जेबो खाबु आनो गैया जों आबाद मावनाय मावनांनाय होनोब्ला जोंङो गोदोनि बे मोसौ बोराय मैसो बोरायजों आबाद मावनाया दानि बे मुगायाव बे खाबजानाय नंङा ओंखायनो जोंङो बायदि दानि गोदान दिहुननाय मेटद जों आबाद मावनो थाखाय जोंहा जेबो खाबु मोनाखै मानोना बर' फोरा दासिमबो लेखा रोंनायाबो इसिग्राब जाबोयाखै सरखारा बो बेनि फारसे जेबो मोजाङै जोंनो खाबु होयाखै दा बे बिथिं आव जोंहा आबाद मावनायावबो उन जाबोदों नंखायनो दिनै बर'फ्रा रां खावरियावहाय इसे देमलुनायखौ जों नुनो मोनो मानोना बर'फ्रा माइ माइजोंनो आबाद जोंनो न'खर सालायनायमोन बे फरायनायावबो बे माइखौनो फाननानै माइ आबाद बायदि बायला आबादनि मोननाय रांजोंनो जोंहा संसार सालायनो हानायाव बै समाव बर' फोरा जोबोत गोजोन सुखिनि रायजो जाबोदोंमोन दिनै बर'फ्रा नाथाय एफा एनै गायनाय फुनायखौ गारबोनानै मालायफोरनो बिदिनो आदि होनानै आबाद मावनायखौसो जों दा बांसिन नुनो मोनबाय थेवब्लाबो बर'आ दिनै आबादारि हिसाबै बांद्राय गारबोजोबद्रायनो हाद्रायाखै दा बेबादियैनो जोंना बर'नि रायजो जानायावहाय दिनै स्कुल कलेज फरायहैनायावबो एसे रां खान्थियारि जेंना फैदों दा बेफोरबादि रां खान्थियारि जेंना फैनायाव जोंहा गोजान गोजान जायगायाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंहैनो हरनो थाखाय हाया जादों मानोना जोंहा रां खान्थिनि बेलायावहाय साख्रि बाख्रि आवबो लाइमोन फोरनो सरखारा मोजाङै खाबु होनो हायाखै ओमफ्राय जोंहा आबाद मावनायावबो जोंहा मोजां खाबु दानि गोदान आदब खायदा जों मावनो रोङिआव हाय आबादखौ जों इसिबां मोन्नांगौ बिसिम मोननो हायैआव जोंनि रां खान्थिया गोलैबोगासिनो दंङ दा बे बिथिङाव हाय दिनै सरखरा एसे मोजां राहा लायोबा खाबु होयोबा जोंहा एसे दावबायगोन आं सानो दिनै जोंनि कक्राझार दिसट्रिक्ट आव बेबादि जानायावनो दा जङो माखासे लाइमोन फोरखौ जोंङो माखासे निसा बेसाद जानाय एबा द्रागस जाबोनाय नुबोदों दा बिसोरो बायदि बेला द्रागस जाबोनानै जों जोंनि निसा बेसाद जाबोनानै जोंनि गथ'फ्रा फेलार जानाय खौ जों नुबोदों दिनैहाय बांबोगासिनो बांबोगासिनो बांबोबाय बियो दा बे बिथिं फारसे सरखाराबो बेनि फारसे होबथानायनि बांद्राय राहा लानायखौ जों नुयाखै दा जोंनाव बर' हारियाव बे बांसिन गोसारनानै दंङ बा जाफुगासिनो दंङ बे मोनसे बारनिं प्रब्लेम होननानै आं सानो बे जोंब्लावनाय जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो थाखाय सरकाराबो मदद होयोब्ला जोङो गाहामैनो बिखौ फोजोबस्रांनो हागोन खौ आं मिजिंथियो जेखि जाया बर'फोरना दा बै गाहायै लेखा रोंयैआवनो माखासे खामानि फोरा थाबथानानै दंबोयो जोंनि दा गामियारि ओनसोलावहाय माखासे रां खान्थिनि जेंनायावनो गामिनि थांनानै थानाया एसे हेंथा गोलैबोगासिनो दंङ जोंहा दिनैहाय मोजां खाबु मोनाखै लामा सामा मटर गारिनि जोंहा बांद्राय खाबु गैया गोजानाव थांनो थाखाय जोंङो जोंनि हायुं आरि आरो इन्टारनेसनेल लेबेलावबो जोंङो गोबां दावबायहैनो हानाय गोबां खाबु लानो हानाय बिनि सुबिधाखौ जों मोननाय जायाखै बे बिथिङाव दिनै जोंहा बर'फ्रा हारियारि हिसाबै एसे गोदो सोनानै दं ङ दा बेफोरखौ दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेनि फारसे इसे गोसो होनायखौ जों नुबोदों बिथां मोनहा बे फारसे दावगाबोनायाव ओंखारबोनायाव सरकाराबो बेनि फारसे मदद होयोबा सोरबा दैदेनगिरि सोरबा आफादफ्रा बिथां मोनैखौ लाइमोन फोरखौ बेबादि खाबु होबावोब्ला बिसोरनो जोंनि बर' हारिखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन हारिखौ जौगाहोनो हागोन आरो लोगोसे जोंनि भारत हादरखौबो बिथां लाइमोन फोरनि बे दावगाफुनाय बै सोलो जोंनो बिसोरबो हादर सिबिनायाव बिसोरो गोबां बाहागो लानो हागोन होननानै आं सानो बिखौ नों बुंनानै आं फोजोबबाय